ہمارا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جو ہمیشہ سے سیاسی طور پر سرگرم و بیدار رہا ہے یہاں کئی اہم سیاسی جماعتیں متحرک ہیں جن کا اثر مقامی سے لے کر ریاستی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے ان میں سے اہم سیاسی جماتیں ہیں سماج وادی پارٹی اعظم گڑھ کا گہرا تعلق سماج وادی پارٹی سے رہا ہے ملائم سنگھ یادوں اور بعد میں اکھلیش یادوں کی قیادت میں یہ پارٹی ہمارے علاقے جیسے اضلاع میں مضبوط رہی یہاں کا بڑا ووٹر طبقہ خاص طور پر یادوں مسلم اور پچھڑے طبقات سماجوادی پارٹی کو پسند کرتا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی حالیہ برسوں میں بی جے پی ہے یہ اعظم گڑھ میں اپنی گرفت مضبوط کی ہے خاص کر نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں ان جماعتوں کی تشکیل اور ارتقا سماج وادی پارٹی کی تشکیل کا مقصد تھا کی پسماندہ طبقات کسانوں اور مزدوروں کی آواز دی جائے یہ جماعت سوشلسٹ تحریک سے نکلی ہے بی جے پی کی جڑیں ہندوتوا اور ثقافتی قوم پستی میں ہے جسے جن سنگھی سے الگ ہو کر تشکیل دیا گیا ریاستی تاریخ کا کردار اتر پردیش ہمیشہ سے سیاسی تبدیلیوں کا مرکز رہا ہے ذات پات کا نظام سماجی انصاف کی تحریکیں اور مذہبی تناؤ نے سیاسی جماعتوں کی سمت متعین کی ہیں اعظم گڑھ جیسے اضلاع نے ان جماعتوں کے لیے تجربہ گاہ کی حیثیت اختیار کی جہاں مختلف جماعتوں نے اپنی پالیسیاں آزماں کر عوامی رائے حاصل کی